हाँ हमारे परिवार में हम दो भाई दो बहन हैं और हमारे माता पिता हैं तो हम उन ही के साथ रहते हैं और हम एक साथ में ही बैठ करके खाना खाते हैं उससे क्या है कि हममें प्यार प्रेम बना रहता है और मेरे स्कूल के टाइम से काफ़ी दोस्त थे और मैं अभी उनके साथ रहता हूँ और काफ़ी टाइम व्यतीत करता हूँ